दिक्खो जि'यां में आं घुम्मनै दा बड़ा शौकीन बंदा मतलब में सालै दा कोई इक ना इक बड्डा टूर लाना होना जेह्का अ'ऊं दूई स्टेट जाई पां एह् मेरे आस्तै गड्डियां बड़ियां गै जरूरी न जेह्की मेरी लाइफ च साढ़ी जिंदगी गी बड़ा गै जैदा चेंज कीते दा ऐ गड्डियां जां नेईं होंदियां हियां जा घट्ट होंदियां हियां ते लोकें गी बड़ा बड़ा सफर करना पौंदा हा जि'यां मन्नी लैओ ताहीं दा असें गी पत्नीटॉप ई जाना होऐ माराज हून गड्डी शुरू कीती दौ घैंटे पत्नीटॉप पुज्जे घुम्मे दो घैंटे ई बापस पराने जमानै च बरातां बी जंदियां हियां निं माराज अज्ज बरात जानी ते खड्डां खुड्डां पार करियै अगले दिन पुज्जना आं भी उत्थै राती रौह्ना इक इक दौ दिन बरातां रौंह्दियां हियां ते बड़ा मुश्कल रेहा उस बेल्लै लोकें गी सबतूं बड्डी गल्ल ऐ माराज हॉस्पिटल गै जाना होंदा ही निं बंदा अज्ज बमार होएआ केह् पता कल्ल धोड़ी मरी जा बा हॉस्पिटल पुज्जने ताईं उसी बड़ा टाइम लग्गी जंदा हा ओह् बैलगाड़ी दांदै कन्नै घसीटियै लैना उ'नें गी होर बी दिक्खो तुस पराैने जमानै च अस दांद बांह्दे हे माराज पूरा पूरा दिन लग्गी जंदा हा इक खेत गी करदे बाड़ी गी करदे हल्ल चलांदे पूरा दिन लग्गी जंदा हा अजकल माराज ट्रैक्टर ऐ दस्सें मिन्टें च ररररर करो तां कम्म होई जंदा गड्डियां साढ़ी जिंदगी च बड़ा किश चेंज कीते दा इ'नें तुसें कुतै बी जाना होऐ गै दस्सें मिन्टें च बापस आई गे हून जि'यां मे अपनी गल्ल सनाना में आं में जेल्लै कुतै दूई स्टेट च जाना होंदा कुतै दस्सें मिन्टें ट ट्रेन्नां तली दियां ज्हाज चले दे अजकल साढ़ा एह् बड़ा शैल की जेह्के एह् नमें जमानै दे नमें ज्हाज आए दे ठीक पैह्लें जि'यां असें दूए देश जाना होंदा हा ना सुने दा में लोक बेही जंदे हे समुुंद्री आह्ले समुंद्री ज्हाज होंदे हे उं'दे च बेही जंदे हे ते अगर लंदन जां यूऐस्सए जाना ते इक बार बौह्ना ते डेढ़ डेढ़ म्हीना ओह् समुंद्र च रेही जंदे हे सो चो आं ओह् बंदे नै केह् घुम्मना दूई जगह् दौ म्हीने इ'यां रेही गेआ दौ म्हीने आने गी लग्गी गे चार म्हीने इ'यां बंदे दी जिंदगी गै केह् रेही अजकल तुस सवेरे बैठो ठीक ऐ चौह्बी पंजी घैंटे दे अंदर तुसें अमेरिका होना ते जनेह् जेह्के ज्हाज न जां एह् कारां आई दियां न अजकल माराज घर घर गड्डी पैह्लें गड्डी लब्भनी निं ते इक बस्स होनी ते रश कन्नै रोड़ ऐ निं गड्डियें साढ़ी जिंदगी च बड़ा किश चेंज कीता